पहिरीं त मां इस्कूल में पढ़ंदी हुअसि तॾहिं मां डोड़ में ॾाढो भाॻु वठंदी हुअसि ऐं ॿियनि इस्कूलनि में बि पंहिंजी अर्स हुते बि ॾाढी कॉम्पीटिशन थींदी हुई मूंखे डोड़नि जो शौक़ु हूंदो हुओ ऐं हींअर त उमिरि थी वेई आहे त हींअर त साहेड़ियुनि सां गॾु निकिरंदा आहियूं निकिरंदी आहियां ऐं वॉक लाइ बि वेंदी आहियां हींअर नेहरू वाटिका पासे में आहे हुते बि वेंदी आहियां ऐं वॉक बि कंदी आहियां सुबुह जे टाइम बि वेंदी आहियां ऐं शाम जे टाइम बि वेंदी आहियां ऐं हींअर त एतिरो डोड़ियो नथो थिए बाक़ी वॉक करण में वधीक दिलचस्पी आहे सुबुह ऐं शाम

इनकरे मां वॉक सुबुह शाम कंदी आहियां ऐं पंहिंजे घर जो कमु करे वठंदी आहियां उहो घर जे पासे ई असांजा पार्क ठहियल आहिनि जीअं नेहरू वाटिका आहिनि ऐं ॿियो मुंहिंजो कपूरथला थी वेंदा आहिनि हुते पार्क ठहियल आहिनि सूरजकुंड पार्क ठहियल आहे उते वेंदी आहियां